जँ दुनिआमे हमरा घुमयलऽ इच्छा पूछल जाय तऽ हम चाहब कि स्वामी विवेकानन्द शिकागो शहरमे जतए भाषण देने रहथि हम ओहि स्थल पर जाय लऽ चाहैत छी आओर बहुत ही ओहिके लिए हमरा जे समर्पित करै पड़ै हम सभ करय लऽ चाहै छियै लेकिन हमर अन्तरिम इच्छा वएह छै जे हम ओतए जेतहुँ एक बेर आ देखतियै कि कतय हमर सभ्यता संस्कृतिके ओ महान स्थल छै जकर गाथा गायल जाइ छै आओर ऐतिहासिक रूपसँ वर्णित छै किताबमे ओहिके अलावा स्विट्जरलैण्ड आओर अन्य जगह जे टूरिस्ट प्लेस छै बीच वगैरह छै तऽ ओतएओ जाइलऽ चाहैत छिऐ इच्छा रहैए अन्दरसँ जे जाके घूमी आओर आनन्द ली प्राकृतिक रूपसँ अगर पूछल जाए तऽ कश्मीर क्षेत्र जाइलऽ चाहैत छी आओर सांस्कृतिक विरासत पूछबै तऽ हमरा अपन क्षेत्र बहुत प्रियए अपन क्षेत्रमे अगर कतहुँ मानि लिअ जे छै से एहन धार्मिक स्थल छै ऐतिहासिक स्थल छै तऽ ओतहिओ जाइलऽ हम इच्छा राखैत छी जे ओतय जायब